सबसे पहले तो मैं बाइक ले कर चला गया था देवघर देवघर जाते हुए रहते में बारिश का टाइम था तीन चार घंटा ऐसे चलाते हुए जाते थे बाइक तब बारिश पड़ने लगा बारिश पड़ने के बाद तीन चार लड़का थे जाते हुए बारिश पड़ी धीमी गति से पड़ने लगा जैसे कि हम रुक नहीं सकते हैं और बाइक खराब होने के कारण ही रुक गए थे तीन चार लड़का बाइक चलाते हुए देवघर पहुँचे उधर से पहुँचे उधर से आते हुए इतना बारिश पड़ा इतना बारिश पड़ा कि शरीर

जाता है इसीलिए बाइक रोक कर किसी जगह पे बैठ गएँ और बाइक चलाने में बहुत ही कठिनाई होती है बारिश के टाइम किसी अन्य शहर भी जाना था हमको क्योंकि बाइक बारिश बहुत गति से पड़ रही थी और बाइक चलाने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी हम तीन चार लड़का थे क्योंकि सभी लड़का के पास चार बैग और अन्य समान थे ले जाने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी क्योंकि और बाइक और बैग ले कर और बारिश पड़ रही थी जलाने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी अन्य गाँव जाना भी था क्योंकि बारिश के टाइम में बाइक चलाना ही बहुत ही मुश्किल का काम होता है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था इसलिए बाइक रोक कर कहीं अराम से बैठे तो बाइक चलाने में अन्य सुविधा मिलती है क्योंकि बाइक बारिश में नहीं चला पाते